औ आंङो आंनि फिसाजोखौनो जेनेबा बिबार गायनो होननानै बिथोन होदोंमोन नाथाय दानि गथ'फोर नालाय बिबारखौनो गायनो बायो आरो हाखौनो दांनो बायो बा गोबोरखिखौ गोरान खालामनानै होयो नालाय बे गोबोरखि गोरानखौबो बिसोरो दांनो बायो आरो दानि गथ'फोर नालाय बिसोरो माथो बुंबावनो जेखौबो मावनो नागिरा जेनेबा एखनबा आंनो गायफिननांगौ जायो आंनो माबानांगौ जाफिनो आरो थिनबाबो एखनबा मावनोनो नागिरा नालाय बिमायानो दांफिनजोबनांगौ जायो आरो माथो खालामनो जेबो बुंनोबो हाला जेनेबा कलेजाव थांनाय फैनायबो जानोसै नालाय फरायनाय जानोसै नालाय मावनोबो नागिरला बानोसै आरो फारसेथिं बिदिनो हाखौनो दांनो बाखानोसै नालाय ओंखायनो गायनो नागिरला आरो बिसोरो जेनेबा मोजाङै खालामथारनानै जेनेबा गोबोरखिफोरखौ सिफ्रुनानै होनानैबासो बिसोरो गायनोसै आरो मोजाङै साफा खालामनानै होबासो जेबोबो बुंनो हाला थांलाय फैलाय गावसोरबो मेंखानोसै नालाय कलेजाव थांलाय फैलायावनो ओंखायनो माबानो हाला आरो थिननोबो बारा हाला माथो खालामबावनो दानि गथ'फोर नालाय जेखौबो बेफोरबायदिखौ गोसो जाला आरो गायनो मानो जेबो गोसो जाला आरो

एखम्बा गोसो जाबा बिदिनो दांनोसै गोसो गैयाबाथाय बिदिनो दोनफिननोसै आरो मोजाङै बुजाय आजाय खालामबासो एखम्बा गायनोसै आरो माथो खालामबावनो बेखिनियावनो आं दोनथ'नाय जाबाय आरो